नमस्ते नमस्ते नमस्ते सर सर अभी हम लोग का सर सिंचाई का सिस्टम सर बहुत अच्छा हो गया है अभी हम लोग के खेत पर आ आराम से ट्रैक्टर जाता है सर सर पानी उनी आराम से पहुँच जाता है यहाँ के किसान आसानी से खेत फसल उसल लगाते हैं यहाँ के किसान को मतलब फसल काटने में अब सुविधा होने लगी है लेकिन आप लोग दियरा के साइड चले जाइएगा उधर हम लोग के इधर अभी तक दियरा के साइड चले जाइएगा वहाँ अभी तो हम लोग का लाइन नहीं पहुँचा है नहीं नहीं उधर अभी नहीं पहुँचा है उधर अभी पहुँचने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन पहुँच जाएगा मेरे दियरा क्षेत्र में सर चालीस से पचास पर्सेंट अभी पहुँच चुका है

अभी सर हम लोग को लग जाता है मतलब धान उन धान में लग जाता है फिर मकई में हाँ धान होता है मतलब बीस से तीस पर्सेंट धान होता है मक्का की खेती सर साठ से सत्तर पर्सेंट होती है हाँ मोटर है लेकिन दियारा क्षेत्र में आप चल जाइएगा तो उधर अभी मोटर सब लोग नहीं लगाए हैं उधर अभी हाथ वाला पंपिंग सेट नहीं होता है कुछ लोग कुछोग कुछ लोग उससे पानी पटाते हैं नहीं तो कुछ लोग मतलब नदी के बगल में पंपी सेट लगा कर उससे पानी खींच कर खेत में देते हैं हाँ तो मक्का मक्का में लगता है तो वही न करते हैं जि जिसको मोटर की सुविधा होती है वो लोग मोटर से पानी देते हैं जिसकी नहीं होती है वो लोग थोड़ा लेट पहले करके मतलब हैं यही पंपी सेट से पानी पटाते हैं थोड़ा ल लेट होता है लेकिन पानी पट जाता है इससे फसल में हाँ तो गंगा नदी के किनारे गंगा नदी से सर दियरा क्षेत्र में लाभ मिलता है चालीस से पचास पर्सेंट हम लोग सर जैसे अभी हम लोग पंपी सेट मतलब गंगा नदी के बगल में लगा देते हैं और फिर एक पाइप गंगा नदी में डालते हैं एक पाइप हम लोग के जिस फसल में देना रहता है उस फसल तक पाइप पहुँचा के हम लोग हैंडपंप के मदद से पानी पहुँचाते है कैरी करके उस उ उस समय तो इधर पूरा पानी रहता है खेत उत पूरा डूब जाता है जिन लोगो की सुविधा होती है वो लोग खेत छोड़ देते है नहीं तो बहुत सारे लोग मनिजरा लगा देते हैं खेत में मनिजरा में होता क्या है जैसे पानी लगेगा न उसके जड़ में तो वो मोटा होता है उसे हम लोग जलावन में यूज़ कर लेते हैं उसके बाद फिर उसका जो होता है बिया उआ उसको बेच लेते हैं मेरे इधर सर अ मतलब दियरा क्षेत्र में डीजल की ज्यादे खपत है और इधर हम लोग बिजली से ही करते हैं बिजली से मतलब दि